असां खूअं मां पाणी बाल्टीअ में बाल रसी लॻाए करे ऐं हुते हिक चक्रो लॻल हूंदो आहे हुन चक्रे खे फसांए करे असां खूअं मां पाणी कढी करे ऐं खीचे करे पूरो पाणी हिक पासे में ई टंकी पई आहे पाणीअ जी त असां हुन में लाहिंदा वेंदा आहियूं ऐं ईअं असां रोज लॻभॻि रोज ई कंदा आहियूं वीहनि खां टीह बाल्टी डेली असां हुन मां पाणी कढंदा आहियूं ऐं अगरि जीअं असां खां कोई बुजूर्ग माण्हू आहे त उहो मोटर जो इस्तेमाल बि करे थो सघो पयो टिलूं पंप जो जंहिंमें उहो सावधानी बर्तणी पवंदी आहे ताकी टिलू पंप सां उहो पाणी आराम सां कॾहिं जीअं हुन खे कंहिं वज़ह सां कोई नुक़सानु न थिए त हुअ बि माण्हू इस्तेमाल करे सघे थो मोटर खे